हलो आपने ऑर्डर किया था बटर जी वह बन नहीं पाएगी आप उसकी कुछ और ऑर्डर कर लीजिए उसके जगह पर हाँ पाव भाजी हो जाएगी मैम जी मैडम पाव भाजी के साथ में और कुछ लेना चाहेंगी ओके इसके अलावा और कुछ पाव उसके पाव भाजी के अलावा हमारे मेन्यू में बहुत कुछ है बिलकुल बता सकते हैं शाही पनीर है मक्खन दाल मखनी है बटन नान है मटर मटर नान है जी रायता है गार्लिक नान के साथ में पंजाबी पनीर भी बहुत अच्छा लगता मैम आप वह भी ट्राई कीजिए नहीं नहीं मैम हम आपके हिसाब से प्रिपेयर कर देंगे अगर आपको ज़्यादा इस्पायसी नहीं चाहिए तो हम मीडियम इस्पायसी रखेंगे जी मैम मैम अभी तो मट्ठा ही अवेलेवल हो पाएगा बस मैम थर्टी मिनिट और जी मैम नहीं नहीं नहीं लोकेशन का कोई इशू नहीं है बस जी कंफर्म करना था तो मैम आप प्लीज़ हाँ आप ऑनलाइन कर दीजिए हाँ इसका टोटल नाइन हंड्रेड हो जाएगा मैम हाँ जी मैम ओके थैंक यू